हँ बोलू

बोलू ने की किताब आर हँ बच्चा खातिर किताब आर कोन किताब बढ़िआँ रहै बच्चा कऽ कोन की हँ

हँ हँ हँ केओ कोन चीज दे लऽ पड़तै जे बढ़िआँ होएतै ओ सभ देल जेतै ने हँ हँ हँ

हँ

हँ मैथके मैथो आरकऽ सभ अलग अलग दै लऽ पड़तै

केतना पढ़तै केना नहि हँ हँ

हँ कटर ओटर नहि नहि पार्टीके ओहि सभ सिलेट पार्टीके तऽ आब जबाना नहि रहलै कटर ओटर दै लऽ पड़तै हूँ पहला दुसरा

अच्छा ठीक सहए एगो दू तीनगो छै ठीक छै राखैत छियै तब काटू अहाँ